मूंखे बाइक जो ॾाढो शौक़ु हुओ तॾहिं मूं वटि बाइक न हूंदी मुंहिंजे दोस्त यारनि वठि हूंदी हुई हिन खां मूंखे इलाही बाइक जो शौक़ु हूंदो हुओ तॾहिं खां मूंखे बाइक आई त तॾहिं खां मां मूवी ॾिसण क्रिकेट रमण हर हिकु रीते मां बाइक खणी वेंदो हुउमि अने हलण त न घुरिजे तेज़ रफ़्तार सां गाॾी हलाई हलाईंदो हुउमि ॿ टे दफ़ा त मूंखे पुलिस पकड़ी वई बाइक हलाइण में मूंखे इलाही हणंदो हुओ जॾहिं खां धूम मूवी आई हुन खां पोइ त मूंखे बाइक जो ॾाढो शौक़ु थियो बाइक हलाइण में इलाही मज़ो ईंदो हुओ अने बाइक खां मूंखे हर हिकु वस्तु जिते हुजे बारगाम हीअं हीअं वेंदो हुउमि बाइक में मूंखे हीरो जी चार गेयर हूंदियूं हुन में कम्फट रहंदो हुओ अने बाइक हलाइण में ॾाढो शौक़ु होण